जों थानाय जायगा जायनि मुङा दतमा बे जायगाया दावबायारिफोर नायफैनाय बायदि थारैनो मुंदांखा जेराव दङ बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मांखरसालि आरो स्टेचु दङ जाय मांखरसालियाव हर सान आलारिबाथि जोंबाय थायो जों मिथिनायाव दिनैसिमाव बावहाय गोबां दावबायारिफोर दावबायफैबाय जायफोर जोंनि माखासेया जोंनि भारतनिनो माखासेफोरा सोरबा नेपाल सोरबा बांलादेश सोरबा भुटान बेफोरनिफ्राय दावबायारिफोर दावबायफैनाय जों नुबाय लोगोसे आमेरिका नि आरो इंलेण्ड नि जायगाफोरनि बायदि सुबुं एबा दावबायारिफोरा बे जायगायाव दावबाय फैबाय बेजों लोगोसेनो जोंनि दतमायाव दंबावो दासा गेलेग्रा फोथाराव सोलिबोबाय थानाय दावहारु मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाया बोसोरै जायो बेवहाय जोंनि भारतारि गेलेगिरिजों लोगोसे गुबुन हादरनि गेलेगिरिफोरबो गेलेफैयो मख'नो गोनां बे गेलेगिरिफोरा जाहैबाय सोरबा नाइजेरियान सोरबा आफ्रिकान बिथांमोनहा बेवहाय जोलुर गेलेफैनानै जोबोद मोजां मोनलांनाय बाथ्राखौ फोरमायलाङो आरो जोंनि खाथियाव थानाय मुंदांखा हाजोफोरा जाहैबाय बाउखुंग्रि हाजो आरो दांदुफुर हाजो बाउखुंग्रि हाजो बोसोरे बोसोर गोदान एबा बैसागु फैनायनि सानसे सिगां संख्रान्थि बोथोराव बे बाउखुंग्रि हाजोआव गाखोनाय मोनसे फोरबो फालिबोबाय थानाय जायो जेराव दाब दाब जायगानि हाजो गाखोगिरिफोरा हाजो गाखोनो होननानै लैहोर लैहोर फैयो आरो हाजो गाखोनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो अदेबानि बाउखुंग्रि हाजो थिखिनिनिफ्राय बा बोसोर दिनैनिफ्राय बा बोसोरसोनि सिगां फेराग्लायदिं हाबाफारियाबो जागायदों दा बे बाउखुंग्रि हाजोनि फेराग्लायदिं खालामनाय नुथायफोरा दा ससेल मिडिया फोराव गोबाङै फोसावजादों बेफोरखो नुनानै दाब दाब जायगानि मानसिफोरा दावबाय फैयो आरो बे हाजो गाखोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोसोआव गोजोननाय फोरमायो आरो फेराग्लायदिं खालामनो हास्थायनायखौ नुनो मोनो बेराफारसे जोंहा पिकनिक जाग्रा पिकनिक स्पट फोर दङ बेफोर जाहैबाय धीरबिल आरो दिप्लाइ बिल आरो ओरैहाय सरलपारा बेफोराव इंराजि बोसोर गोदान आरो बांला बोसोर गोदानफ्राव गोबां लैहोर लैहोर पिकनिक जानाय नुनो मोनो दाब दाब जायगानि फैयो जोंनि आसाम नि बारैबो साखाथि रायजोफोर जेरै सोनाब बंग' बेफोरनिफ्राय पिकनिक जानो होननानै दावबायबोनाय नुयो लोगोसे जोंहा चिरां जिल्लायाव दङ मानास हाग्रामा जेराव गोबां हादरारि आरो गुबुन हादरारिफ्रा दावबायनो फैयो आरो ओरैहाय कक्राझार जिल्लायावनो आरोबाव मोनसे गोदानै रायमाना नेसनेल पार्क होननानै फोसावजाबाय बेवबो गोबां दावबायारिफोर दा फैनाय नुसै दा जोङो बिटिआर हालामनि जानानै बैफोरबायदि जायगानि थाखाय जोङो गावखौनो गाव देरगानाय मोनो आरो जों आसा खालामो जोंनि बेफोरबायदि दावबायथाव जायगाफोराव इयुनावबो गोबां दावबायारिफोर फैगोन आरो बैफोर जायगाफ्रा मुलुगाव मुंदांखा जाहैसिनबावगोन बेयो रोखा